ہلو جی آپ منڈوا پاؤ بھاجی سے بول رہے ہیں اوکے کیا کیا آپ کے مینیو میں ہیں بھائی آپ بتائیں گے کیا ذرا اچھا اور تو مطلب یعنی آپ کا یعنی پراپر میل بھی سرو کرتے ہیں یا پھر یعنی سائیڈ ڈشیز جیسے کہ یعنی اچھا تو یہ گول یعنی آپ لوگوں کی کیا ڈیلیوری سروسز وغیرہ ہیں اچھا فری ہوم ڈیلیوری سروسز اچھا اچھا اوکے تو آپ کے کیا ورائٹیز ہیں مطلب آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے مطلب آپ لوگ کس چیز میں جو بہت فیمس ہے آپ لوگوں کے اچھا اچھا اور آپ کا آ مطلب آپ آپ کے یہاں پہ فیملی کے ساتھ آ آ کے کھا سکتے ہیں کیا مطلب کچھ پراپر اچھا اچھا تو فیملی کے فیملی کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے یا پھر اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پاؤ بھاجی میں آپ لوگوں کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے ذرا بتائیں گے کیا اچھا تو آپ لوگ پلین پاؤ بھاجی نہیں رکھتے ہیں اچھا اچھا تو کیا پلیٹ ہے مطلب پاؤ بھاجی پر یعنی اسپیشل پاؤ بھاجی کی کیا پلیٹ ہے پرائز اچھا تو کیا ڈفرنس ہوتا ہے اسپیشل پاؤ بھاجی میں اور پلین پاؤ بھاجی میں اچھا اچھا اوکے تو یہ ایک سو بیس روپئے جو آپ بول رہے ہیں تو وہ انکلوڈنگ ڈیلیوری چارجز ہے نا اوکے تو میں آپ کو یہ آپ کا نمبر واٹس اپ کام کرتا ہے نا اوکے ٹھیک ہے تو میں میرے لیے پانچ پاؤ اسپیشل پاؤ بھاجی لکھ لیجیے اور دو پلیٹ گول گپے کے ٹھیک ہے نا میں اپنا ایڈریس اور لوکیشن بھیج رہی ہوں ٹھیک ہے اوکے اور آپ مجھے کیو آر کوڈ بھیج دیجیے تو میں آپ کو پیمنٹ آن لائن کر دیتی ہوں اوکے شُکریہ ہاں اوکے بائے